ہلو راج محل ریسٹورینٹ ہاں ایک آرڈر نوٹ ڈاؤن کروانا تھا آلو پوڑی اور ساری بیڈمی روٹی اور آلو آلو کی سبزی

کوانٹیٹی فار ٹو پرسن اور اور اس میں آپ زیادہ گریوی ایڈ آن مت کریے گا ویجیٹیبلس تھوڑا زیادہ رکھیے گا اور پوڑی تھوڑی بڑی بڑی رکھیے گا پیسیز میں کٹ مت کروائیے گا اس کو ہوں اور اس کے ساتھ سیلیڈ بھی اگر ہو سکتا ہے تو وہ کروا دیجئے گا اور کھانا فریش ہونا چاہیے اور ٹائم پہ ڈلیور کر ہاں اور فریش ہونا چاہیے کھانا اور ٹائم پہ فوڈ ڈلیور کروا دیجئے گا ہاں اور آپ کے اس ریسٹورینٹ کی کچھ اسپیشیلیٹی ہو تو وہ بھی بتا دیجئے تو اس میں سب سے زیادہ مطلب کہ جو فوڈ پلیس ہوتا ہے اس کی وہ کیا ہے جو سب سے زیادہ آرڈر کیا جاتا ہے اوکے تو الفام بھی آپ دو پرسن کے لئے کروا دیجئے گا زیادہ اسپائیسی نہ رہے میڈیم اسپائیسی رہے ہاں اور ڈرنکس میں بھی کچھ ایڈ آن کروا دیجئے ڈرنکس میں اسپیشیلیٹی موئی فوئی کا آڈر کروا دیجئے گا ڈرنکس میں اور کافی بھی

ڈیزرٹ میں بھی پیسٹری وغیرہ اور چوکلا لاوا کیک ہاں اور کچھ اسپیشیلیٹی ہو ایسی بہت خاص ہاں فوڈ ٹائم پہ ڈلیور کر دیجئے گا اور مطلب کہ کھانا گرم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ٹھلنڈا ہو یس تھینک یو